आं स्कुलांसून उलयतां एम ए आय स्कुलांतसून तूं कॅन्टीन उल उलयता म्हाका ऑर्डर दिवपाक जाय आसली म्हाका फ्रुटी आनी समोसा जाय आल्ह्यो पन्नास प्लेटी आनी सेम पन्नास आनी सँडवीच जाल्ले म्हाका पन्नास हय धा रुपयांनी आनी बर्गर आ तुमचे कडेन

ते पन्नास दी आनी कशें तें सोगळे फूल प्लेट कशें जातली

आनी आनी तुमी डिलिवरी दिता कितले ते तिनशी रुपया आं आनी तुमी सस बीन करता आं फ्रे फ्रेश आसतले ते फाल्यां आमी येवचे ना तुमकां घेवन येवचें पडटलें आमकां फाल्यां साडे अकरांक जाय आसलें तें सॅमिनार आसलें तें त्या खातीर जाय आसलें आमकां ते स्कुलान भुरग्यांक बी बरें आनी गरम आसता तुमी तें

आनी पेमेंट किरें कॅश चे ना जी पे ना जीपे किऱ्याक ना कसलो जाल्यार बँकेन आजो अकाउंट सर्व डावन आसा

आनीक आनीक हे बीन तुमचे कडेन कप केक कशी दी पन्नास रुपया इतका मारग पंदरा रुपया नाका आसूं नाका आनी जेवण बीन त्रास आसता तुमचे कडेन कँटिनान कशी प्लेट वेज किदें किदें आसता तर आ् बरें सद्द्या आतां तें सांगलां तेंच दी बरें बरें थँक्यू